औ औ औ

सोलिनायाथ' खामानिया थिगैनो दं माबा बुहुद मानसि नांगौ जानानै दङ आंना औ औ औ ए आस्सा सा सा सा

ओ फै फै फै ऐ बे नोंसिनि सायावसो आं बेहाय बुंनांगौ जेबो गैखाया

औ औ औ ए थानाया आंनावनो रुम दङ दंनायालाय बावनो थानो हागोन औ ओमफ्राय जानाय जानाया गावबा गाव जानांगोन बे थारमाने जानाया रेटआथ' आं माबा साराइ तिनस' खरि बुंजायो आरो बुंजानायालाय औ रुम फ्रि औ औ अ अ अ अ अ अ दे औ औ

उम फै दे अ अ अ दे आरो